असांजे स्कूल में सभी विषय पढ़ाया वेंदा आहिनि जीअं त नन्ढनि दर्जनि में हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण गणित ऐं वॾनि दर्जनि में बि हिन विषयनि जे अलावा विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत पढ़ाया वेंदा आहिनि सभीनि विषयनि जी असां जे स्कूल में बहितर टीचिरूं आहिनि सभीनि विषयनि जूं टीचिरूं पढ़ाइण में ॾाढियूं हुशियारु आहिनि हरहिक ॿार खे ढंग सां समुझाइनि थियूं जेसिताईं ॿारु पूरी तरह सां संतुष्ट नथा थी वञनि तेसिताईं असांजूं टीचरूं पूरी महिनत कनि थियूं पढ़ाई जे अलावा बि असांजे स्कूल जी टीचर स्कूल जो वधाइण लाइ ॿियनि क्षेत्रनि में बि महिनत कनि थियूं जीअं त खेलकूद थी वियो संगीत थी वियो डांस थी वियो असां जे स्कूल जूं सभी टीचरूं सुशिक्षित आहिनि हरहिक टीचर पंहिंजे शिक्षा जे क्षेत्र में माहिरु आहे हर टीचर बी एड कयल आहे ऐं बी ए बी एससी एम एसी सभु कयल आहिनि